جی ہاں میں ایک مرتبہ راجستھان کے ایک پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اس وقت ہم ہم کئی ساتھی تھے تو وہ پہاڑ پتھریلا بھی تھا مطلب اس میں کنکراٹ بہت زیادہ تھے جب ہم چڑھ رہے تھے تو ہمیں ڈر بہت لگ رہا تھا کیونکہ ہمارا پیر بار بار پھسل رہا تھا اس لیے ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور اس طرح مجھے چڑھنے میں آسانی بھی ہو رہی تھی اور تھوڑا مجھے سکون بھی مل رہا تھا اس طرح میں نے اپنے پہاڑ پہ چڑھنے کے خوف کو قابو پایا